बिदिनो फुङाव खामानियाव ओंखारलांनांगौ नालाय जोंना आलु बिदिनो आलु भाजा जाबाय बिदिनो आलु एवबाय बिदिनो सामब्राम होबाय मस्ला होबाय थाव होबाय बिदिनो संनानै जाबाय बिदिनो आं निजे संनायखौ साबसिन मोनो बे मालायफोर संनायालाय बहाथो एखमबा संख्रि गोबाब एखमबा बानलु गोसा जायो दा बे गाव गावबा संनानै जानो हायोबालाय मोजांसिन जायो बिदिनो माबायाव आरो सानसुआव मा संनो बिदिनो दालि बायदिसिना संबाय बिदिनो एखम्बा अमा बेदर जाबाय एखम्बा दाव मोनजाबाय एखम्बा ना जाबाय सामफ्रामबोथ' मोनजाबाय थाया जोंना हाल कृषक मावग्राफ्रालाय थाखा फैसानि अभाब बेहाय जोंहा सप्तायाव खनसे बा खननै जायो बेखिनिल' आरो ओमफ्राय जोङो फुङाव माबा मोनायाव जायो जोङो बिदिनो एखमबा मिरामिस जाबाय एखम्बा माबा जाबाय बेदर मोनजाबाय एखम्बा ना लायनो रोंबा ना मोनजाबाय एखम्बा आलु जाबाय एखम्बा दालि जाबाय बिदिनो दासो एखम्बा थास' बेदर माबा बायदिसिना जाबाय बेखिनि आरो जोंलाय गासिबो बेदर सामफ्रामबो मोनजाबाय थाया माबाया हालुवाफ्रालाय हाल कृषक मावग्राफ्रा थाखानि अभाब जायो